पाण खे ॻाइण ईअं खपे ऐं पंहिंजी सची भावना सां ऐं हिकिड़ो हिकिड़ो अखरु पाण खे ध्यानु ॾेई ॻाइणु ॻाइणु खपे भई जीअं पाण बाजा ऐं दुहिलु हीअ सभु जीअं वॼाइनि था बाजो वॼाईंदा आहिनि त उन ई हिसाब सां पंहिंजो सुर ताल मिलणु खपे त उन हिसाब सां पाण सुठी तरह ॻाईंदासीं ऐं सुर ताल जीअं हूंदो उन हिसाब सां ॻाईंदासीं त पाण खे अंदरि खां ॾाढो सुठो लॻंदो त